आसामाव गोबां हारि हारिसाफोर दङ बेनिनो मोनसे हारि बर' हारि बे हारिनिनो हारिमु हारिमुवारि दोरोङारि आरो नेमखान्थिफोरा गोबां रोखोमनि दङ जेरै हारिमु होनोब्ला जों बर' हारिनि जे हारिमुवा राव गान्नाय जोमनाय जानाय थानाय जे गावनि आंगो नेमखान्थिबो दङ बे बेदि बे बे रोखोमैनो जोङो बर' होन्ना सिनायथि मोनो जेरै जोंनाव गान्नाय जोमनाय होनोब्ला जोङो बर' आइजोफोरा दख'ना गानो आरो हौवासाफोरा जोङो आर'नाइ गामसा बेबायदि गान्नाय जोमनायजों सिनायथि मोनो बे गान्नाय जोमनायखौ जोङो जोंनि बर' आइजोफोरानो गावनि आखायजों दायो गावनि आखायजोंनो दानानै गानो बर' हारिनि सिनायजासिन्नाय मुलुगाव सिनायजासिन्नाय होनोब्ला गान्नाय जोमनायनि गेजेराव जोङा आर'नाइ बेबो गोलैयो आर'नाया जोङा बर' हारिनि मोनसे नेरसोन बे नेरसोन हारिमु होन्नानै बुङो बुंबो बुङोब्ला जोहा मोसानाय जि मोसानायखौ जोङो मोसायोब्ला बर' होन्ना सिनायथि मोनो बे जोंनि बर' हारिनि हारिमुवारि मोसानाय होनोब्ला जोहा बागुरुम्बा बागुरुम्बाखौ जोङो बुहुमनि जेखुनु जायगायावनो मोसायोब्लाबो जोङो बर' होन्नानै सिनायथि मोनो बर' हारिनि जानाय जों जे जोंनि जानाय जानाय नेमखान्थिफोराबो जोंहा गोबां रोखोमनि दङ जोङो बर'फ्रा गोदोनिफ्राइनो माखासे हारि हारिसाफ्रा जायै मुवा बेसादफोरखौ जों बर'फोरा जाबोदों जेरै लाथा लाथा एम्फौ एम्फौ लाथा जेरै खुसेंग्रा बिदिनो गोबां जानाय बर'फोरनि जानाय माबा दङ नेमखान्थिफोर दङ बेनि गेजेरावनो जोङो बर' हारियाव मोनसे दोहोरोम बाथौ दोहोरोम बे दोहोरोमाव जोङो मोनबा फोरबो फालिनाय जायो बेफोरनो जायैबाय बैसागो बैसागो फोरबो आमथि फोरबो काति फोरबो आगोन फोरबो एबा ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो लास्थआव मागो फोरबो जोङो गासै मोनबा फोरबो जोङो बाथौआरिफ्रा फोरबो खुंनाय मोनबा फोरबो खुंनाय जायो बेनिनो गिबिसिन हिसाबै जोङो बैसागो फोरबो दङ बे फोरबोआव जोङो सैथो दाननि जोबथा सान साननिफ्राइ जोङो फालिनाय जायो बेखौ जोङो मोसौ बैसागु होन्नाय जायो बैसाग दाननि से अक्ट' बेनिफ्राइ जोङो मानसि बैसागु बैसागुवा जों बैसागुखौ सप्ता मोनसे फालिनाय जायो स्नि स्नि अक्ट'सिम जोङो बैसागुनि स्नि अक्ट'सिम जों फालिनाय जायो बैसागुखौ बेयाव गोबां सेंग्रा सिख्ला बोराइ बुरै गथ' गथाय गासिबो ज' जे रंजानाय बोथोर हिसाबै जोङो बे फोरबोखौ फालियो नैथियाव जोङो आमथि फोरबो बे फोरबोआव जोङो आमथि आमथि फोरबोखौ जोङो नैथियाव फालिनाय जायो थामथियाव जोङो काति फोरबो माय बेखौ मायनाव फोरबो होन्नाय जायो बेखौ जोङो काति दाननि से अक्ट'आव फालिनाय जायो ब्रैथियाव जोङो ओंखाम गोरलै जानाय बा आघोन फोरबो बेखौ आघोन दाननि गु अक्ट'आव जोङो बोसोरनि गायनानै मोनजेन्नाय माइरं गोरलैजों जोङो ओंखाम गोरलै रायजो नाङैनो ज' बोथिसे जानाय जायो बाथियाव जोंहा मागो फोरबो बे फोरबोआ जोंहा जोबथि जोबथा फोरबो जोंनि बाथौवारिनि जोबथा फोरबो बे फोरबोआव जोङो फुस दाननि जोबथा सानखालि जोङो बेलागुर जानाय जायो बेखौ फुस दाननि जोबथा सान खालि हाबनानै जोङो मागो दाननि से अक्ट' फुंनि समाव जों बे बेलागुरखौ सावनाय जायो बेनि उनाव दुगैस्रां लोबस्राङै जोङो बेलागुरखौ सावखांनानै बेनि उनाव जोङो गाव गावनि थानसालि गामिनि थानसालियाव जोङो आरज खालामनाय जायो बे मागो फोरबोआ जोङा फिथा जानाय फोरबो बेयाव गुबुन गुबुन रोखोमनि फिथाफोर सावनानै जोङो जायो बेबायदिनो गोदोनि जोंनि बर' हारियावबो गोदो दोहोरोम सिबिनायाव जोङो बर'फ्रा गोदो बोलि बाथौ फुजियोमोन होन्नानै जों खोनायो दायो गोबां सोलायनाया फैबाय जोङो दायो बाथौ बाथौखौ फोसाबनानै बिबार बाथौ खालामनाय खालामनानै जों सिबियो दायो बिबारजोंनो जों सिबियो